ठीक छै जेना की हमसभ किसान छियै अहाँके तऽ किसानके खेत अहाँके आब समय आबि रहल यऽ अगला महिनासॅं शुरू भए जायत अहाँके धानके खेतके बुनाई खेतके पहिने अखन जोति जोतिकऽ सभ किसान छोड़ि देने छै चैर समार कै कै कऽ खेतक तैआर कैक छोड़ि देने छै आब ओ खेतके एक महिनाक बादमे फेरसॅं जोतय परतै जोताइक तेकर बाद अहाँके बीया बुनल जेतै ई तऽ भए गेल बुनयके ओकर बाद अहाँकेॅं ओहिके अगला महिना जे एतै ओहि महिनासॅं शुरू भए जायत अहाँके धानके रोपाइ सभटा खेतमे धान रोपल जेतै पहिने खाद परतै खाद दयकऽ पानी दयकऽ कदबा कयल जेतै कदबा कए कऽ ओकर बाद ओ धान रोपल जेतै अपन जौन होइ दश जौन होइ बीस जौन होइ ओ जौन कए कऽ तेकर बाद ओ खेतके रोपल जेतै आ बीचमे अहाँके फेर आबि जाइया ओकरा अगला महिना तक आबि जाइय अहाँकेॅं गहूॅंमके समय जे खेतम धान छै ओ खेतके धान काटिकऽ ओकरा फेरसॅं चारि चाॅंस कए कऽ खेतके तैआर कए कऽ छोड़ि देलकै फेर गहूॉंमक समय आबि गेलै आब गहूॅंम ओहिमे बुननाइ ज़रूरी छै तै पर की करलकै किसान ओहिमे पाँच रंगके खाद दए कऽ गहूॅंमके बुनि देलकै गहूॅंमके जा कटैक समय एलै तऽ एमहर आबि गेलै दलहनके समय आब ओहिमे मूँग बुनल जेतै फेर ओकरा एक एक चाॅंस करलकै किया तऽ मूँगक खेतमे ज़्यादा खेत तैआर नहि करना चाही एहि दुआरे ज़्यादा खेत जे तैआर होइ छै तऽ मूँगके गाछ हौसा जाइ छै ओ मूँगमे फरी नहि पकड़ै छै ओहि चलते मूँगके खेत ज़्यादा तैआर नहि कयल जाइ छै आ गहूॅंम धानक खेत अगर तैआर नहि करतै तऽ ओ फसल हेबे नहि करतै एहि चलते नहि हेतै ओ जंगल भए जाइ छै खाद पर जंगल घास पूरा फैल जाइ छै ओहिसॅं की होइ छै तऽ फसल नहि होइ छै आ मूँगके खेतमे जतेक कम जोताइ होइ छै ओते ओ हमरा फ़र पकड़ै छै